भारतीय शिक्षणांत भुरग्यांक शिकपा खातीर बरी वेवस्था आसा थोडीं भुरगीं बरीं शिकता थोडीं शिकपाचीं भुरगीं हां तांकां बसी मेळना थोड्यांक तशें आसा की शिकपाक मेळना थोड्यांकी शिकपाक मेळटा तेंकां परिस्थिती